مجھے جب بھی كوئی فیصلہ اہم فیصلہ لینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سارے معاملات ہم اپنے والدین كے سامنے ركھتے ہیں اس كے بعد اپنے اساتذہ كے سامنے ركھتے ہیں اس كے بعد اپنے بڑوں كے سامنے ركھتے ہیں اور ان كی مشورہ كے مطابق فیصلہ لیتے ہیں مثلا بارہویں پاس كرنے كے بعد آگے كی پڑھائی كے لیے ہم نے اپنے والدین كے سامنے ساری باتیں ركھیں كہ ہماری دلچسپی ان چیزوں میں ہے ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس چیز كو پڑھنے میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ بتائیں كہ آپ كیا اچھا سمجھتے ہیں پھر والدین حضرات اپنے تجربہ سے كوئی ایک چیز ڈیسائڈ كرتے ہیں اور ہم اس پر فیصلہ لیتے ہیں كبھی كبھار پڑھائی كے معاملہ میں صرف اساتذہ كا مشورہ لیا جاتا ہے اپنے بڑے اساتذہ كا مشورہ لیا جاتا ہے اور ان كے فیصلے كے مطابق عمل كیا جاتا ہے اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن كے فیصلے كے لیے ہم اپنے بڑوں كے مشورہ كا مان ركھتے ہیں اور اس كی عزت كرتے ہیں اور اس ان مشوروں پر عمل كرتے ہوئے فیصلہ لیتے ہیں